मुझे सबसे ज़्यादा भक्ति गाना ज़्यादा पसन्द है बल्कि सब लोग हमारे ऊपर हँसते भी हैं कि आज की युग की लोग की है इसको फिल्मी गाना नहीं पसन्द है लेकिन ई सब सबका मन जिसका जहाँ मन लगे मेन मेरा मन सबसे ज़्यादा भक्ति गाना को सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे गाना के नाम है तेरा तारण हार कब तेरा दर्शन होगा और हे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी हे अन्तर्यामी मैं तुझसे मैं तुम से क्या मांगू ऐसी कई भक्ति गाने हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसन्द है इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति गाना ज़्यादा पसन्द करती हूँ जैसे अनुराधा पौंडवाल का पौडवाल जी का गाना और जुबिन नौटियाल लतामंगेशकर जी का जो भी भक्ति गाना हो या देश भक्ति गाना हो मुझे सबसे ज़्यादा पसन्द है जैसे ही मैं ऐ मेरे वतन के लोगों वाला गाना और

जो भी हो बस भक्ति गाना सबसे ज़्यादा पसन्द है सुनना भी और कभी कभी गुनगुनाना भी भले कोई हंसे या कुछ भी बोले लेकिन जिसकी जो मन की इच्छा हो वही करना चाहिए इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुबह जब जगती हूँ तो भक्ति गाना रामचरित मानस सुनती हूँ या कोइ भक्ति भजन का गाना हो वो सुनती हूँ सुनती हूँ जो भी हो भगवान राम जी से सम्बन्धित गाना हो शंकर जी से सम्बन्धित हो माता रानी से सम्बन्धित हो वही गाना सुनना पसन्द करती हूँ भारत की कोकिला लता मंगेशकर जी का गाना हमें सबसे ज़्यादा पसन्द है और जुबिन नौटियाल का एक गाना सुनना ही नहीं एक जैसे भक्ति गाना सुनने से मन में एक अलग सी एनर्जी मिलती है तब मन को शान्ति भी मिलती है इसलिए जिस जिस कार्य से हमारे मनोभाव को सकारात्मक सकारात्मकता की ओर ले जाए वैसे ही गाना सुनने चाहिए इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति गाना सुनना पसन्द करती हूँ जब कभी मन उदास होता है या कभी अकेला अकेली रहती हूँ तो भक्ति गाना ही सुनती हूँ गाना हमें सुनने में सबसे ज़्यादा हमें प्रभु राम जी का और शंकर जी का गाना और दुर्गा जी का बहुत ज़्यादा पसन्द है